मां हिकु हाउसफाइफ आहियां पर पंहिंजे हाउसफाइफ सां गॾु गॾु मूं पंहिंजो करियर चुनियो कि भई ऐं ॿारनि जो बि ध्यानु रखी सघां पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाए लिखाए अहिड़ी एजुकेशन ले ॾेई सघां ऐं इन ई हिसाब सां मूं पंहिंजे कपिड़े जो धंधो चालू कयो ऐं कपिड़े जो धंधो मुंहिंजो छा कॾहिं की पैसो कमाइण लाइ ऐं कंहिंजे अॻियां हथ न फैलाइणो पए पंहिंजो भई कॾहिं बि पाण अॻियां वधूं ऐं कपिड़े जे धंधे घर वेठे ऑनलाइन मां फेसबुक में इंस्टाग्राम में सभिनि में भई ऑडर खणंदी आहियां फोटा पाए मोकिलिंदी आहियां माण्हू मूंखे ऑडर ॾींदा आह्हिनि ऐं छा कॾहिं की भई पैसो कमाइण सां कम बि लॻंदो आहे ऐं यूस बि करे सघंदासीं भाई पैसे खे सही ढंग सां पंहिंजी ख़्वाहिशूं बि पूरी करे सघंदासी पंहिंजे ॿारनि जो बि करियर ठाहे सघंदासीं ऐं घर ॿाहिरि वञूं त पंहिंजे ॿारनि खे केरु रोटी करे खाराए टाइम ते पाण पुजऊं न पुजऊं ॿारनि जो केरु ध्यानु रखे स्कूल ट्यूशननि जी पढ़ाई लिखाई त घर में हुजे त ईअं करियर तॾहिं मूं चुनियो कि भई घरु वेठे ऑनलाइन कयां त पंहिंजे ॿारनि जो ध्यान बि रखी सघंदसि ऐं धंधे जो धंधो बि करे सघंदसि ऐं पैसा बि कमाए सघंदसि ऐं पंहिंजो घर में बि गुज़रानि जी थी सघंदो टाइम बि निकिरी वेंदो ऐं घर जो कमु थींदो ॿारनि में बि ध्यानु ॾीजंदो मर्दनि खे बि रोटी ॾीजंदी ऐं पंहिंजे टाइम टू टाइम कम बि थींदा पैसो बि कमाइबो ऐं पंहिंजो कपिड़े जो बिजनेस बि हलाए सघंदसि ऐं पंहिंजो ऑनलाइन में फेसबुकनि में इंस्टाग्राम में सभु में फोटा मोकिलिंदी आहियां ऐं फोटा मोकिले करे ऐं ऐं पंहिंजो करियर ठाहींदी आहियां ऐं करियर ठाईंदासीं त पंहिंजो भविष्य बि ठहिंदो न ऐं पंहिंजे ॿारनि जो बि भविष्य ठहिंदो छा कॾहिं की ॿारनि खे बि कुझु खपे करे त पाण उथी ॾेई सघूं ऐं पंहिंजे घर में बि ध्यानु ॾेई सघूं ॿारनि में बि ॾेई सघूं घर जा बि कम थियनि था भई रोटियूं पाणियूं सभु ॿारनि खे पुजाइणियूं पढ़ाई लिखाई सभ में ध्यान ॾेई सघूं तॾहिं मूं घर जो कपिड़े जो धंधो ऑनलाइन चालू कयो ॿाइर वञऊं जॉब कयूं त पा अची न सघूं ऐं घर में ध्यान बि न ॾेई सघूं